ट्यूुरिजम इनक्रीज जालां कारण आमगे लायक ते डेमा लागून आमगे सलावली डॅमा लागून न्हू जालां लायक हाली तेंच्यानी न्हू पंदरा ऑगस्ट आसच इंडिपेंडन्स डे ते न्हू तींग लायट्स घालतायचे न्हू तें ट्युरिस्टू अट्रेक्ट करता तें तेंच्या न्यू घालपाक येलां लायक पांच वर्सां जलो आसतली घालपा लागल्या हय पांच वर्सां जावपा लागलीं आनी तें अट्रेक्टीव अशें आसा ते लोकां ट्युरिस्टाक अट्रेक्ट करपाक शकता लोकूल बी येताय ते चोवपा चडशे रातीचे कित्या ते राती बरें दिसता सामकें लायक पावसा दिसांनी इतलें आनी इनक्रीज जाला इनक्रीज जाला डिक्रीज म्हळ्या अशें करून आमगे तेश करून चड हेचो ना न्यू प्लेसीसो ज्लायो लोका लायक जावपा सारक्यो त्यो तेश कोनक आमगे एक आहा तेंक सालावली डेम आनी कांय ना दुसरें